नयामे अयलहुँ तऽ शादी कऽके अयलहुँ तऽ बहुत खाना नहि बनबय लए आबय रहय तऽ हमरा सासु ननदि बहुत तरहके गञ्जन करय रहय गाली गलौजन करय रहय तऽ केना केना कऽ से अपना अथी कयलहुँ खाना नहि बनबय आबय रहय ओहो लए गारि दै रहय मारय रहय घरमे रहऽ नहि दै रहथिन मतलब सुतहो लए जइयै तऽ ओ बिछौना अर घीच लै रहथिन कहय रहथिन जे निकल आओर बहुत तरहके भायके बापके गारि मतलब रङ्ग बिरङ्गके दै रहथिन ननदि सासु सासु चेरा लअके मारय लए आबय रहथिन उठय रहथिन तऽ ननदियो मारय रहथिन तऽ हमरासँ मजबूरी रहय तऽ केनाहुतोके दिक्कत सिक्कत काटिके अपन गारि बात सुनिकऽ तऽ कहियै कि सासुके कहियनि जे माइ लाबू ने से हम बनबय छीकनि तऽ गारिये दै रहथिन बहुत तरहसँ अथी सामना करिकए तब हम अपना सासुरमे रहली घरवला बीमार पड़ि गेलनि तऽ आरो हमरा सासु गारि दै रहथिन जे इएह आयल भैखौकी से हमरा बेटाके एना ओना भऽ गेल से हमरा बेटाके नौकरी छोड़ा देलक से आब तू जो नहिरे जो एना करहिए से तो तोरा अयलासँ हमरा एतेक अथी भेल तब बहुत हम कानय रहौं बहुत कनियै आओर भगवानके नाम लियै हे भगवान से हम केना हिआँ हम रहबय केना हमरा अथी हेतय से तऽ हम भगवानके नाम लियै आओर खूब कनियै गारि कितनो दै रहथिन आओर किनकरो लगन जाहू नहि दै रहथिन जे किछु सीखा देतय गन तऽ ई आरो हमरा अथी करत गन तऽ ककरो लगन जाहू नहि दै रहथिन असगरे जेना कोइ नहि रहय हइ तेनाहिते हम अकेले अपन बैठल ककरोसँ कोइ चोराइएके किनकोसँ बाजि लियै तऽ देखय तऽ हुनकर हमर सासु आओर ननदि अर गारि दै रहथिन से एते अथी कयलकै तब हमरा पतिके से ठीक भेलनि तब अपन हम बहुत तरहके हमरा दिक्कत भेल आब

से सासुरमे कान कान बहीर कर लियै तब जाके से कितनो कोइ गारि दै रहथिन ओइ गारिके हम अथिये नहि करय रहियै रऽ से कहियै कते इ गारि देथिन दैत रहथिन हम अपन सुनैत रहियै गऽ हम खूब अपन गारि दैत रहथिन हम सुनय रहियै अपन सुतल रहियै आँखिसँ नोर बहैत रहय मगर हुनकर हम जबाव नहि दैत रहियनि